اگر کوئی انسان اپنے گانے گانے کی صلاحیت کو اچھا کرنا چاہتا ہے تو وہ کچھ طریقے سے اچھا کر سکتا ہے جیسے کہ وہ ایسی چیزیں نہ کھائے جس سے اس کا گلا خراب ہو اور وہ ایسی چیزیں کھائے جس سے اس کی آواز اور زیادہ اچھی ہو جائے اور وہ کچھ ایسے ٹیچرس یا پھر ایسے استادوں سے ملے ایسے استادوں سے سیکھے جو اسے اچھی صالحیت دیں اس کو اچھے سے سکھائیں ان لوگوں سے ملے اور وہ گانے سیکھے ایسے ایسے جس سے اس کی آواز اور زیادہ اچھی ہو جائے اور وہ اچھے سے گائے ایسے وہ ٹھیک کر سکتا ہے اور وہ صبح کے ٹائم اُٹھ کر ریاض کرے اپنا گلے کو ایک دم صاف رکھے اور جو ہے زیادہ چیکھے نا جس سے اس کی آواز میں تھوڑے کمی آ سکتی ہے اس طریقے سے وہ اپنے گانے کی صلاحیت کو اچھا کر سکتا ہے